जिहेथु जोंनि बर' माहारियानो जोंनि ट्राइबेलफोरनि मादाव देरसिन माहारि होननानै जों मोनथिनो हायो आरो बे लेखायै जोंनि हारिनि रावखौ जों बाहायनायाव गुबैयै जोङो जोंनि जे गोरलै गोरलै सोदोब जेरै जों बिदाखौ आदा होननानै बुङो जेरै जोङो बिनानाववखौ आगै होननानै बुङो बेबायदिनो जों गुबुनफोरनो जोंनि बे गोरलै गोरलै सोदोबनि गेजेरजों जों फोरमायजेनो जेरै जों सोरबा लोगोखौ फोरोङोब्ला आं नोंखौ मोजां मोनो बेफोरबायदि सोदोबजों जोङो जागायजेन्नानै लासै लासै मा बेखौ जोङो दैलि प्रेकटिसाव जों बाहायनानै गुबुनफोरनो जों फोरमायलाङो